गु जुन नैरोजा नैजिथाम नैजि नबेम्बर नैरोजा नैजिनै जिद' अक्टबर नैरोजा जिगु नैजिब्रै जुलाइ जिगुजौ गुजिनै से जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै